मुंहिंजी सभिनी खां एडवेंचर ट्रीप ऋषिकेश रही आहे छो जो उते असां तमामु एडवेंचर एक्टिविटीस कयूं आहिनि तमामु पंहिंजे ग्रुप सां मज़ो कयो हुओ अॼ बि असी उन खे यादि करे ख़ुशि थींदा आहियूं विडियो ॾिसी फोटो ॾिसी हीअं पियो लॻंदो आहे जीअं हाणे त असां इहो कमु कयो उहे एडवेंचर एक्टिविटीस अॼ बि असांजे दिलि ते छाइलु आहिनि ऐं मूंखे जॾहिं बि वरी मौक़ो मिलंदो मां ज़रूर पंहिंजे ग्रुप पंहिंजे भाउरनि खे उते वठी वेंदुमि ऐं वरी उहे एक्टिविटीस कंदुमि छो जो उन में करणु वक़्तु जेको मज़ो ईंदो आहे जेको असांजो मन जो डपु ख़तमु थींदो आ्हे उहो तमामु तमामु सुठी लेवल जो मज़ो आहे ऐं उहो कॾहिं बि ज़िंदगीअ में ॿिए कंहिं कम करण सां न करे सघिबो आहे सिर्फ़ एक्टिविटीस सां ई असां पंहिंजे मन जे डप खे परे करे सघूं था